में पवन कुमार बोल्ला ना एह् अस बड़ी गल्लांं सोचने अस कि असें कदें मौका थ्होंदा नि कि अस ग्रां च रैह्ने नी ग्रां च लोक ग्रां दे लोक कि'यां जाना बाह्र बड़ा बड़ा मुश्कल होई जंदा बाह्र जाना असें लोकें कि जि'यां अपने बाह्र जन्दे लोक बाह्रली कंट्री च जन्दे लोक बड़े बड़े लोक घुम्मने जन्दे टूरिस्ट जन्दा असैं इक नां सुने दा दुबई दुबई दा इक बड़ा बड्डा नांऽ उत्थै बड़ा बड्डा नां ऐ इक दुबई दा ते कि अस ग्रां दे लोक अस कुत्थैं एड्डे दूर पुज्जी सकने अस कि असें जाना बड़ा मुश्कल ऐ मन बड़ा करदा जाने लै भाई जाह्चै अस कैलूं जाह्चै कैलू पुजचै बड़ा अच्छा ऐ उत्थै बड़ा दिक्खने आह्लियां जगहं न उत्थै बड़ा बड्डा दरेआ ऐ उत्थै किश्तियां न च नुआढ़े च अस पानी दिक्खी दिक्खियै दिक्खने इन्ना पानी होंदा नुआढ़े च बिल्डिंगां बड़ी बड्डी बड्डियां न नुआढ़े च न अस्ट्रेलिया च अस्ट्रेलिया च अपने दुबई च पैह्ले बड़ा उ'ऐ कि बड़ा उ'ऐ टूरैस्ट साढ़े जम्मू कश्मीर ते बहुत टूरिस्ट जन्दा दुबई दिक्खने ते अस बी चाह्न्ने कि असें बी चलो कुतै टूर थ्होई जा अस बी उत्थै जाह्चै दिक्खने दिक्खने कन्नै केह् होंदा कि अस कदै बाह्र गे नि अपने ग्रां च रेह् कदें नेईं जम्मू गे अस नेईं कदें अस देई पंजाब गे अस गे नि कि दुबई दा बड़ा बड़ा नां सुने दा अस फोने च दिक्खदे रोह्ने कि भाई दुबई बड़ा टूरिस्ट जा दा जाना चाहिदा दिक्खो ना असें लोकें कोल पैसे नि होंदे कि'यां जाना दुबई कुतै कुतै मौका थ्होऐ कोई स्कीम बनै कोई गोरमैंट दी कोई चलो बंदा गोरमैंट दी स्कीम ते औंदी नि ऐ ते साढ़े लोकें कोल पैसा औना नि ऐ फ्ही बी अस सोचने दिक्खी दिक्खी भाई जाह्चै ते उत्थै दिखचै बड़ा शैल शैल जगह न उत्थै दिक्खने ई अपनै पानी अंदरै बिल्डिंगां बड्डी बड्डियां किश्तियां लोक झैटे लैंदे उत्थे बड़ा दिक्खने दा उत्थै मौका अस लोकें कुत्थै पुज्जना उत्थै एड्डे दूर पुज्जना ते साढ़े कोल पैसे निं होने लोकें कोल गरीब लोक ध्याड़ियां लाने आह्ले अस कि'यां जाना उत्थै आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया टूरिस्ट किन्ना ज्यादा एल्लै बड़ा टूरिस्ट जादा आस्टेलिया अस इ'यै चाह्न्ने कि चलो असें मौका कोई थ्होऐ अस जाह्चै दिक्खचै आस्टेलिया कुतै मन साढ़ा बी खुश होंदा दिक्खने दा कि बड़ा बड़ा बड़ी बड़ियां किश्तियां न उत्थै बड़ी बड़ियां बिल्डिंगां न बिच पानी दे किश कुतै कदें कुतै हां वा असें लोकें पुज्जना निं और बड़े नां इक आस्टेलिया दा बी सुने दा कि अस्ट्रेलिया बी बड़ी बड्डी जगह जि'यां अस उत्थै उत्थै बी अस पुज्जी नि सकने पुज्जना किस आस्टेलिया दे लोकें बड़ा अस बाह्र निं फिरे कदें असें अपने कदें जम्मू कश्मीर च निं फिरे अस आस्टेलिया कुत्थै जाना उठी असें ते कन्नै दुबई चलो ब कोई मौका थ्होई जा असें बी ते अस जाह्चै कुतै बड़ी बड़े लोक सुन सुनदे रौह्न्ने अस के दुबई आस्ट्रेलिया जंदे न के बड़ा टूरिस्ट जंदा उत्थै अस बी दिक्खी दिक्खियै साढ़ा मन बी करदा कि अस बी जन्नेआं कि लोक बड़े जन्दे उत्थै वा जन्दे लोक पैसे आह्ले साढ़े कोल पैसे होने निं ते असें जाना कुत्थै ऐ अस जाना होवै ना ते अस नेईं पुज्जी सकने उत्थै कि पैसे नि होंदे इन्ने सारा पैसें दा खेल ऐ उत्थै चलो जेह्ड़े जा दे बचारे ओह् बी अच्छा अपने टूरिस्ट जा दा कि दिक्खी दिक्खियै साढ़ा बी मन बड़ा करदा उत्थै के अस बी कैलूं पुजचै साढ़ा बी कोई किश मन किश होर होवै कि ग्रां चा अस निकलचै अपनै ग्रां च किन्ने चिर रौह्ना अस बी बाह्र हां वा कि'यां जाना साढ़े कोल अपने कोल पैसे नि ना होंदे पैसे होन ते बंदा बड़े बड़े दूर तक चक्कर लांदा दुबई छोड़ी आस्ट्रेलिया जाओ आस्ट्रेलिया छोड़ी कुतै बी जाओ नुआढ़े कोला बी अग्गै पिच्छै जंदा उठी लोक असें अपना जम्मू च निं घुम्मने इन्ना अपने रियासी अस गेदे खाली ए रियासी एह् अपनै उधमपुर होइया एह् जम्मू होइया बस इत्थै ऐ एह् बी कुतै कोई कम्म पवै ते जन्ने नेईं तां कुत्थै असें लोकें ओह् बी किसे जां किसे किसे निक्के निक्के कम्म पेदे रौंह्दे लोकें उत्थै जाना पौंदा कोई किश कोई केह् डिपार्टमैंट कोई किसे दा डिपार्टमैंट उत्थै जन्ने अस लोक नि तां असें लोकें नेईं जनोंदा असें साढ़े कोल इन्नी ओह् है नि ऐ कि पैसे दी कपैसिटी नि ऐ कि अस जाह्चै लोक असें अपने खाने दा मुश्किल होई जंदा दिक्खो ना बिच लोकें ओह् राही दी होंदियां उऐ कम्म करी करियै कोई मक्कां गुड्डा दा कोई कनक कोई आलू ला दा कोई सब्जी उऐ टैम करी करियै गुजारा करा दे लोक ध्याड़ी अपने इयै खेती बाड़ी दा करी करियै लोक अपना सर्कल चला दे इयै दिक्खा ना कि यार एह् खेती बाड़ी अस करी करियै ते टैम पास किन्ने चिर करनी नौकरी शोकरियां साढ़े लोकें ई थ्होंदियां है नि हैन ग्राईं बंदे न इत्थै दे बाकी चलो अ'ऊं इ'यै चीज आक्खा ना कि

खुश रौह्चै खुश रौह्ने कन्नै ते चलो अस सोचने कैलूं जाह्चै ते साढ़ा बी कोई शैल दिन औग जां अस कदूं जाह्गे उत्थै ते अस पुजगे दिखगे भाई दुबई ते आस्ट्रेलिया दिक्खी ओह् असें दिक्खना ते होनी नि ऐ अस चलो जेह्ड़े जा दा टूरिस्ट ओह् बी ठीक ऐ बड़ा टूरिस्ट जा दा उत्थै लोक किश्ती उप्पर ओह् केड्डे केड्डे बंदे झूटे लैंदे किश्ती पानी दिक्खो किन्ना शैल मौसम इन्ना अच्छा मौसम ऐ एह् नेहा मौसम कुतै नि होना बाकी चलो हर कोई बंदा चाहन्दा कि अस उत्थै जाह्चै दिखचै अच्छा लगदा असेंई चलो कुतै मौका थ्होग असेंई पक्का जरूर जाना असें अबा असें लोकेंई मौका थ्होना ना थ्होंदा मुश्कल ऐ बड़े लोक जा दे उत्थै बड़े लोक ओह् करा दे उत्थै जा दे फिरा दे घुम्मा दे दिखदे रौह्ने अस फोने च इन्ना इन्ना शैल जगह उत्थै ऐह्डी ऐह्डियां बिल्डिंगां न अपने ऐह्डी ऐह्डियां किश्तियां चला दियां उत्थै पानियै बिच अपना अस्ट्रेलिया बी दिक्खो किन्ना अच्छा एरिया चलो कुतै मौका देग कोई असें ते अस बी पुजगे उत्थै व मौका असें मुश्कल ऐ थ्होना कि अस ग्राएं च रौह्ने असें लोकें ई कु'न लेना उत्थै चलो अस इयै चाह्ने कि चलो कोई मत कोई साढ़ै बी कोई ध्यान च होऐ कि कोई रक्खा दा होऐ चलो असें नेईं डोगरी लोकें बी घुमागे कुतै उत्थै अस्ट्रेलिया अपनै दुबई अऊं इन्नी गै गल्ल चैनल गल्ल एह् कन्नै करना चाह्न्नां ओके जै हिंद